अथी ललका मिरचाइ जे रहय छै धनिआ अथी मरचाइ ओहि मरचाइके उखड़ि लानलु उखड़िमे तब कुटलु तऽ एक जगह सभ मसाला करलु धनिआकऽ मरचाइ हरदी जीरा मरीच ईभ जे छै न से एकटामे कुटिके आ एक जगह करलहुँ आ नहि भेल तऽ से जतय अथी महिलाआर छै सेसभ कऽ एकठुना एक जगह करिके कुटिके सभ ओकरा पावडर बनेलु मसाला बढ़िआँसँ बनाके अपन साग सब्जीमे अपन दय देलहुँ बनेलहुँ वएह अर करलु मसालाके धनिआ मरचाइ हरदिसभ किछु कूटलहुँ जीरा मरीच जतए मसाला होइत छै सभ किछु अपन कुटिके आ ओहिमे कऽ धय देलहुँ सभ महिला आर अपन एक जगह रहलहुँ पाउडर ताउडर जकाँ बनाके अपन मसाला बनाके इएह अर बनेलहुँ